हैलो नमस्ते तुस एमएलए बोल्ला दे कठुआ दे एह् में मेंबर बोल्ला ना एह् केह् आक्खदे एह् सनायो कठुआ च केह् केह् डेवेल्पमेंट होई ते लोग आक्खदे की ऐल्ली बी उत्थें कोई फेस्लिटी निं ऐ तुस केह् कम्म करा नै मिगी समझ निं आंदा तुंदा ते तुस करो ते स्हेई डेवेल्पमेंट थोह्ड़ी हारी केह्ड़ा कम्म ऐ डेवेल्पमेंट करना ते करा ने केह्ली निं पिच्छुआं पता निं किन्नियां कम्पलेनां आवा दियां ते में मेंबर ते अग्गें मिगी बोल्ला दे की मेंबर उत्थें बोल्लो जाइयै ते थोह्ड़ा ते करी ओड़ेओ ठीक ऐ फिर